शी रे कितें हें आज आनी म्हाका मुवी पळोवपाची आसा आतां पळोवं तरी खंयची कळत ना म्हाका कोणा विचारूं विचारल्यार जाता पण सगळें म्हज्या फ्रेंडांक न्हय मुवी म्हणल्यार आवडना तांकां कितें म्हणल्यार भोंवपाक वचपाक जाय ना पण म्हाका मुवी आवडटा आनी आज रातची म्हाका मुवी पळोवपाकूच जाय पूण हांव खंयची मुवी पळोवं आं बरें आसा खंयची मुवी पळोवं तें बरें आसा पूण कसली मुवी पळोवं रोमेंटीक पळवूं म्हळ्यार मोगाची की फायटींग म्हळ्यार झगडी झुंजां आसात ती आतां हांव चिंतता पळोवया खंयची बरी दिसता ती पळोवया